میں نے كچھ دن پہلے ہی آن ایشو سے آئرن خریدا تھا آئرن تو مطلب دیكھنے میں بہت ہی اچھا تھا اور اس كا پرائز بھی لگ بھگ مہنگا ہی تھا جو كہ میں آن لائن سے اچھا اگر میں كیش دے كے یا كسی شو روم یا دكان سے لیتی تو وہ مجھے زیادہ اچھا رہتا اور آئرن اتنا ہی زیادہ بیكار نكلا اتنا بیكار نكلا كہ ایک تو آئرن اتنا پتلا اتنا ہلكا اتنا ہلكا ہے كہ اسے اٹھاتے کے ماتر كپڑے پہ ہم پریس كرتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے كہ ہم پریس كر رہے ہیں اور كبھی تو وہ بہت زیادہ ہی گرم ہو جاتا ہے اور كبھی وہ چلتا ہی نہیں رہتا اس كے تار اتنے پتلے پتلے ہیں كہ ایسا لگتا ہے كہ كوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس كو كھینچے گا نا تو وہ ٹوٹ جائے گا اتنا پتلا تار اگر مجھے پہلے پتہ رہتا تو كہ میشو والے اتنا گھٹیا سامان بیچتے ہیں یا اتنا گھٹیا آئرن نکلے گا تو میں اس سے كبھی نہیں منگواتی اور آئرن میں میں نے جتنے پیسے خرچ كیے ہیں اگر میں كسی اور شو روم وغیرہ سے آئرن خریدتی تو زیادہ اچھے رہتے